آداب میرا نام قمر رضا ہے اور میں پین کارڈ کا حامل ہوں میرا پین کارڈ نمبر پی اے این ایک چھ پانچ نو سات چھ زیرو ہے میں اپنے پین کارڈ کے ریکارڈ میں اپنا موبائل نمبر اپڈیٹ کروانا چاہتا ہوں میرا موجودہ موبائل نمبر آٹھ نو آٹھ چھ تین چھ چار دو ایک سات ہے اور میں اسے تبدیل کر کے نیا موبائل نمبر نو آٹھ چھ نو پانچ چار ایک دو سات ایک کرنا چاہتا ہوں براہ کرم میری درخواست پر کارروائی کریں اور مجھے بتائیں کہ نیا موبائل نمبر کب تک اپڈیٹ ہو جائے گا اگر اس کے لیے مزید کوئی کارروائی کرنی ہو تو براہ کرم آگاہ کریں شکریہ میں آپ کا مدد کا منتظر ہوں